सविनय अवज्ञा आन्दोलन जे छै बहुत पहिने भेल रहै जकरामे बहुत सब लोगोके मारि देलकै रहै एकरामे कूटनीतिक चाल चलल गेल रहै ओकरबाद एलै बिहार एवम झारखण्ड पहिने बिहार आओर झारखण्ड दुनू एके रहै मिलल रहै साथमे रहै लेकिन लेकिन दुनूमे झगड़ाके कारण युद्धके कारण यहाँके लोग वहाँके लोग तेरा मेरा करै लागलै जकरा वजहसँ बिहार आओर झारखण्ड बँटके अलग अलग अब बिहार अलग हो गेलै आओर झारखण्ड जे छै ऊहो अलग हो गेलै चम्पारण सत्याग्रहमे भेलै ई की बहुत सारा लोगके बुलायल गेलै एक समझौता खातिर लेकिन ओकरामे एगो जे रहै जनरल रहै जेकी बइमानी करलकै ओकरो मनमे छल कपट रहै ओहे सबके बुलेलकै बुलाबीके वहाँ बातचीत हुअए रहै बातचीतमे ओ की करलकै फायरिङ्ग कए देलकै एनेसँ चललै ओन्नेसँ चललै बहुत सारा होलै जकरामे बहुत सारा लोग मरियो गेलै चम्पारण सत्याग्रह गाँधी जी करले रहै जेकी पैदल यात्रो निकालले रहै वएह यहाँ सँ लए कऽ आगे तक की जे भी मारि काटि झगड़ा लड़ाइ युद्ध जे चलि रहल छै लोकसब मरि रहल छै ईसब रुकि जाइ